मां ट्रॉम्बे शहर में रहंदी आहियां इन करे उन शहर में एन एन एम सी हॉस्पिटल आहे जंहिंमें की सभु तरीक़े जा डॉक्टर्स आहिनि फिज़ियोथेरेपिस्ट फिज़िशियन डेंटिस्ट सभु आहिनि इन करे मूंखे हुते वञण वञण वणंदो आहे और प्राइवेट डॉक्टर्स बि आहिनि जंहिंजी फ़ीहूं घटि आहिनि और सुठी दवाई ॾींदा आहिनि हिकिड़ी शताब्दी हॉस्पिटल बि आहे जंहिंमें एमरजंसी में वञी थो सघिजे जीअं मुंहिंजी मम्मीअ खे कल्ह लॻियो हुयो मां एमरजेंसी वॉड में वञी करे हुनजो इलाज करे आयसि जिते बी एम सी हॉस्पिटल आहे हुनमें डॉक्टर्स जी और एमरजेंसी वॉड जी कमी न आहे हिन करे मूंखे मुंहिंजे शहर में रहण वणंदो आहे